हाँ भैया सुनिए हम को कुछ सामान चाहिए आप के यहाँ से कैंची है टेप है पेन पेंसिल वग़ैरह चाहिए हाँ जी हाँ मिल जाएगा हाँ कितना तक में मिल जाएगा हमें चार पाँच के पाँच कैंचियाँ चाहिए और कम से कम एक दर्जन पेन चाहिए और किताबें भी चाहिए कापी भी चाहिए किताबें तो हम बाद में बताएंगे यही कापियाँ चाहिए थी ये हम को कितने दर्जन मिल जाएंगे ये हमें हमें दो दर्जन कापियाँ चाहिए दो दर्जन कापियाँ आप दे दीजिए हम को और कम से कम एक दर्जन पेन पेन भी दो दर्जन दीजिए कम से कम हम को और पेंसिल चाहिए रबड़ चाहिए कटर चाहिए बहुत सारा वैसे इस्टेसनरी का सारा सामान चाहिए एक तरीक़े से पटरी वग़ैरह इस्केल वग़ैरह चाहिए है ना ये सब चीज़े चाहिए हम को एक इस्टेटमेंट बना के भेज दीजिए हम को इस्टेटमेंट बना के भेज दीजिए हम को पढ़ लेंगे दे दीजिए हम को है ना हमें अपने विद्यालय में चाहिए हम को अपने बच्चों के लिए हाँ ठीक है इसको खड़ा दीजिए हाँ कब तक आएंगे फिर आप